हाबाब फंबाय अखा मोफ्लामलायनाय आरो खोरोमलायनाय बोथोरावबो जे नोंथाङा आंनि ओंखाम आरो बेदर अर्डारखौ एसेबां थाबै होफैबाय आरो गुदुं गुदुंलायबाव जोबोद जोबोद साबायखरलै फंबाय दे